شوشل میڈیا سے لوگ اب زیادہ تر جو ہے اپنی پسند کی چیزیں بنانا سیکھتے ہیں جیسے کہ آرٹ اینڈ کرافٹ چیزیں جو ہیں وہ بنانا پسند کرتے ہیں میرا جو پسندیدہ چینل ہے وہ ادتیہ کرافٹ ہے جس میں وہ طرح طرح کی نئی نئی چیزیں بنانا سیکھتی ہے سیکھاتی ہے جیسے کہ ابھی کوئی ہیپن بنانا سیکھا دیا کبھی کوئی کسی بھی چیز کا ڈیزائن بنانا سیکھایا کبھی کپڑے پر ٹائن ڈائپ ہے کرنا سیکھایا کبھی کوئی پروجیکٹ بنانا سیکھایا تو ادتیہ کراف جو ہے وہ چینل مجھے بہت پسند ہے اور اس کے ذریعے میں بہت زیادہ چیزیں سیکھتی ہوں میں